मैं प्रियंका बोल रहीं हूँ आप कौन हो मैंने आप मेरे को सुनने में आया आप टीचर हो तो मुझे उसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए मुझे आपके पास कोचिंग आना है मैम हाँ जी मैम कॉमर्स के लिए तो मैम आप मुझे फ़ीस वग़ैरह का कुछ बताएँगी कि कितनी क्या फ़ीस लगेगी आपकी पाँच हज़ार रुपये महीने के और उसके साथ मुझे इंग्लिस क्लासेस वग़ैरह भी करनी है तो आपके यहाँ हो सकती है क्या हाँ तो उसका उसकी कितनी क्या फ़ीस है चार हज़ार रुपये एक मंथ के तो मैम थोड़ा बहुत डिस्काउंट वग़ैरह नहीं कर सकती आप में कितना क्या करोगे आप मैम चार हज़ार तो ज़्यादा हो जाएगा दो हज़ार के समथिंग कर लीजिए ना एक मंथ की दो हज़ार फ़ीस हाँ ठीक है मैम पच्चीस सौ तक का देख लीजिएगा

अभी तो शुरू शुरू में तो वैसी क्लास आप मुझे डेमो क्लास का इतना पाँच छः दिन तक तो फ्री में मतलब आ सकती हूँ ना मैं डेमो क्लास करने के हिसाब से हाँ जी मैम

ठीक है मैम थैंक यू